बचपन में जेके स्कूल में असांखे पढ़ायो वियो हुओ त जेके अलॻि अलॻि क़िस्म जा पखी आहिनि उन्हनि जा नाला ऐं उन्हनि जो न चित्र असांजे अॻियां रखियो वियो हुओ त इन करे उन सां ई असां सुञाणप पखियुन जी थींदी आहे उन खां पोइ प्राणी संघ्राल्य यानी ज़ू में बि काफ़ी पक्षी ॾिठल आइन अलॻि अलॻि जॻह ते दुबई बम्बई अहमदाबाद हिननि सभीनि जॻह ते जेके प्रानी संघ्रालय आहिनि उन में अलॻि अलॻि क़िस्म जा पखी आहिनि ईवन कबूतर या झिर्कीअ जी बि घणियूं ज़ातियूं आहिनि पोपट जूं बि घणियूं जातियूं आहिनि उहे सभु पखी ॾिसी करे ऐं उते जेको उन पखी जो ब्योरो लिखियलु हूंदो आहे उहो पढ़ी करे ऐं हिन वक़्तु मोबाइल जो ज़मानो हे त उते वञी करे उहो ओ मोबाइल सां उन जो स्क्रीनशॉट वठी करे उहो संभाले करे उहो पढ़ी करे उन्हनि जी सुञाणप कंदा आहियूं त हीअ पखी खे छा चइबो आहे ऐं उन जूं कहिड़ियूं आदतूं आहिनि अॼु कल गूगल तां ईए सभु शयूं मिली थियूं वञनि त इन करे उओ पखियुनि खे सुञाणण में काफ़ी सहूलियत थिए थी पर मेन जेको आहे सो प्राणी संघ्राल्य में जेको ब्योरो पखियुनि जो लिखियलु हूंदो आहे उहो ख़ासि करे बीह करे सॼो पढ़ंदा आहियूं त उन सां काफ़ी नॉलेज वधंदो आहे ऐं उन पखी खे सुञाणण में काफ़ी सहूलियत थींदी आहे इन खां पोइ नंढे हूंदे स्कूल में टीचर असांखे अलॻि अलॻि जॻह ते वठी करे पखी रुबरु ॾेखारींदा हुआ भई हिन खे हिन जो नालो ई आहे हीअ कबूतर आहे ई तोतो आहे हीअ झिर्की आहे ई कांव आहे त उहे सभु जेके पखियुनि जी सुञाणप ॾिनी वई हुई उन जे अरे असां पखियुनि खे सुञाणे सघूं था त गूगल में त उन पखी जी कंहिं बि पखी जो फोटो विझ त उन जे बारे में पूरो ब्योरो अची तो वञे त इन करे उन पखी खे सुञाणण में काफ़ी सहूलियत थिए थी